ہمارے علاقے حیدرآباد میں ہمارے علاقے حیدرآباد میں بہت سارے فیسلٹیز ہے گراؤنڈس کی بہت سارے فیسلٹیز ہے جس طریقے سے کھلاڑیوں کی بھی کمی نہیں ہے اور بہت سارے سہولتیں فراہم کی گئی ہے جن میں سے ہے گیم یہ ہے کہ کرکٹ اسٹیڈیم ہیں گوپی چند ہیں اور فٹ بال گراؤنڈ ہیں ہاکی گراؤنڈ ہیں یہ سب چیزیں فراہم کی گئی ہے پہلے ایک گچی بولی اسٹیڈیم میں ہیں اس میں کرکٹ کا بھی ہے اور اپل ہے اپل میں بھی اسٹیڈیم ہے کرکٹ کا اور لال بہادر شاستری اسٹیڈیم ہیں اور کھیلنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس حیدرآباد میں ہمارے علاقے میں جس طریقے سے آپ بولنا یہ ہے کہ کرکٹ میں جو ہے سب سے پہلے محمد اظہرالدین ہیں وی وی ایس لکچھمن ہیں محمد سراج ہے اور ہاکی میں بہت سارے کھلاڑیاں ہیں اور ٹینس میں دیکھیے آپ ثانیہ نہوال ہے گوپی چند ہے اور ثانیہ مرزا ہے یہ سب چیزیں ہمارے پاس حیدرآباد میں ہمارے علاقے میں یہ سب چیزیں فراہم کی چکی ہے فراہم کیا جا چکا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ ہاسپٹل کو جانے کے لیے ایمرجنسی کے لیے بھی سب چیز کی سہولت ہے جیسا کہ گاڑیوں کی سہولت ہے ایمرجنسی میں ٹرانسپورٹ کی بھی بہت سارے چیزوں کی سہولت ہے اور جہاں پر جو چیز کی تکلیف ہے ان شاءاللہ وہ تکلیف نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ ایمرجنسی میں جو ہونے کا ہے ایمیڈیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اور کھلاڑیوں بھی اچھے ہے کھلاڑیاں نام چین کھلاڑیاں ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں کھیلنے کے لیے کوچ اوے کوچز بھی ایولیبل ہیں ہمارے پاس اور جو بولتے سو وہ کیا بولتے اپل اسٹیڈیم میں جب کرکٹ کے لیے جب بھیڑ جمع ہوتی ہے تو سارے ٹکٹس آن لائن ہونے کی وجہ سے وہ آن لائن میں بھی تکلیف نہ ہوتی کیوں کہ یہاں کی حکومت جو ہے ہر چیز کی سہولت دیتی ہے آن لائن ٹکٹس لینے کے لیے پبلک کو دشوار نہیں ہونا پبلک کو تکلیف نے ہونا بول کے اور جس ایریا ایرے میں جو چیز کا گیموں کا جب پلان ہوتا ہے گیموں کے لیے جو انتظام کرتے ہیں پولیس کا بھی انتظام بہت بہترین ہوتا ہے اور تقریباً جو ٹکٹس وغیرہ جو سہولت ملتی ہے ہر چیز کی سہولت ملتی ہے اور کرکٹ کے درمیان جو لوگ گپ چپ کرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے انتظام کرتے وہ چیز بھی سہولت ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے علاقے میں کوئی چیز کی دقت نہیں ہے کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے جو بھی ہوتا ہے خیر خوبی سے ہوتا ہے اچھا ہے وہ اچھی طریقے سے ہوتا ہے